साढ़ै कच्चियां कोठियां होंदियां नी ते अस कच्चियै कोठियें गोहा तां गै फेरने तां कि शैल साफ सुथरी होऐ अंदरै बाह्रै शैल गवा दा गोहा होंदा फेरा इ'यै बजह होई सकदी कैं कि एह्दे ने पैह्ला फायदा ते एह् ऐ नी कि साफ रौंह्दी जगह जियां जित्थै तुस गोहा फेरो शैल जगह साफ सुथरी रौह्नी दुई गल्ल एह् होंदी कि दिक्खां अस दिखचै नेईं इ'यां ते गर्मियें च दिनै जिनें जगह कच्चियां कोठियां होंदियां नी ते गोहा होंदा नी फेरा ओह् जगह थोह्ड़ी ठंडियां ठंडियां रौंह्दियां मतलब जियां बाह्र जिन्ना टैम्परेचर होगा नी ओह्दा थोह्ड़ा घट्ट होना अंदर इ'यां कच्चियां कोठियां जिनें गोहा होंदा शैल फेरा जियां कधें ई लाए दा होंदा गोहा थल्लै होंदा फेरा दा गोहा शैल बाह्र होंदा फेरा बा शैल बाह्र लिंबदे बी ते अगर ठंड होऐ नी चे कच्चियें कोठियें फर्क रौंह्दा बाह्रा हा अंदर शैल थोह्ड़ी ज्यादा गर्मी रौंह्दी ताईंयै टैम्परेचर गी मैंटेन करने आस्तै ज्यादा गोहा दा इस्तमाल कीता जंदा